ان دنوں بچوں کو بہت سے نئے گیم کھیلنے کے شوقین ہو گئے جیسے ہمارے معاشرے میں چار بچے ایک جگہ بیٹھ جائیں گے اور موبائل لے لیں گے اور موبائل میں آن لائن بہت ساری گیمیں آ گئی ہے جیسے ڈریم الیون لے لیں ڈریم الیون بچوں کروڑوں کی سمپتی ڈبا کے چلے جاتے ہیں اور جیسے ہمارے معاشرے میں بہت ساری آن لائن بیٹنک ایپ بھی آ گئے ہیں جو بچے خوب کھیلتے ہیں بہت کھیلتے ہیں یہ سب نہیں کھیلنی چاہیے ہمارے اس میں مینٹلی مینٹلی بھی نہیں اتنا فیزیکلی بھی کچھ نہیں ہوتا تو کھیلنا چاہیے لوکل کھیل کھیلنی چاہیے جیسے کبڈی ہو گیا فٹ بال ہو گیا یہ سب کھیل کھیلنے سے اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے مینٹل بھی اچھے مینٹلیلٹی بھی اچھی رہتی ہے اور بہت تندرست رہتے ہیں لیکن آج کل کے بچوں کے اندر پتہ نہیں کون سی یہ ہو گئی ہے کہ وہ پب جی جیسے ہمارے معاشرے میں بہت فیمس گیم ہے پب جی جو آن لائن گیمنگ ہے اور بچے بہت خوب سے کھیلتے ہیں پتہ نہیں اس میں کاہے سمے برباد کرتے ہیں یہ سب نہیں کھیلنی چاہیے ایک اچھی ایک اچھی گیم جیسے فری فائر ہو گیا چار چار بچے بارہ بجے بارہ بجے رات تک دیر جاگ کر کھیلتے رہتے ہیں اس سے اس کا مینٹلی مینٹلیٹی جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے یہ سب جو ہے نا معاشرے کو بگاڑنے کا کام کرتا ہے اور یہ آن لائن پب جی اب جی یہ سب نہیں کھیل کھیلنی چاہیے یہ سب کھیلنے سے کیا ملے گا بچوں کو یہ ایک اچھی کھیل نہیں ہے آج کل نئے بچے کے نئے نئے شوق پیدا ہو گئے ہیں لوڈو کھیلنا ہو گیا جیسے کہیں بیٹھ گئے چار لوگ چار بچے اور لوڈو کھیل رہے ہیں آپس میں کہیں بیٹھ گئے اور فری فائر کھیل رہے ہیں آپس میں یہ سب کھیل کھیل کے اس سے لوگوں سے کیا حاصل ہوگا کچھ ملنے النے والا تو ہے نہیں ہے تو یہی ایک ہے کہ ان لوگوں کو کبڈّی کھیلنی چاہیے بیڈ منٹن کھیلنا چاہیے اس سے اس سے کیا ہوگا فیزیکل بھی ٹھیک رہے گا اور صحت بھی اَچّھی بنی رہتی ہے تو یہی ہے کہ ان بچوں کو نئے کھیل جو جو شوقین ہیں وہ اپنے اور اس کے ماں باپ کو دھیان دینی چاہیے کہ یہ سب گیم یہ سب نئے کھیل کھیل کے شوقین نہ پیدا کریں اور اپنے معاشرے کے حساب سے کبڈّی بیڈمنٹن یہ سب کھیل کھیلیں یہ سب کھیلنے سے اس کی صحت بھی اچّھی رہتی ہے اور یہی کہنا چاہتے ہیں اور کیا کہیں یہی سب ہے کہ بچّے اچھے طریقے سے رہیں اور نئے کھیل سے دور رہیں اور جو نئے آن لائن گیمنگ اومنگ یہ سب سے